एहि इलाकामे जेना बहुत सारा बहुत चीज छै पक्षी सब आबय छै जाइ छै बहुत बढ़िआँ होइ छै कबुतर होइ छै ओ आबैए मेना आबै छै कौआ आबै छै डकहर आबै छै बाज आबै छै नीलकण्ठ आबै छै आओर अहाँकेँ बहुत सारा आबै छै ओकरा नाम छै अहाँकऽ नीलकण्ठ भै गेल बाज डकहर की नाम छै अहाँकऽ नीलकण्ठ आबैए डकहर कौआ मैना तोता बत्तख हंस ईसभ आबैए लेकिन बढ़िआँ लागैए कबुतरए पकड़ै लऽ जाइ छी लेकिन भागि जाइए बढ़िआँ एहि ख़ातिर ओकर कलर बढ़िआँ छै जा गेलहुँ पकड़य लऽ ताबेमे भागि गेल फेर बाड़ी सभमे आबैत रहल लेकिन नहि पकड़ि सकलहुँ आओर अहाँक दोसर पक्षीसभ आबैय छै ओसभ बढ़िआँ छै लेकिन नीलकण्ठो बढ़िआँ जकाँ ओहो पकड़ि तऽ नहि सकबै ओकरा सभके फेर तोता घरमे पालल जाइत छै ओकरा पिन्जरामे राखल जाइत छै लेकिन उड़ैत रहय छै हरदम सभ किछु ओ अहाँकऽ